ٹیكنالوجی سے ہماری زندگی كے اندر بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے جیسے كہ اگر ہم بات كریں جو ہماری دادی كی دادی تھیں وہ سل پر مسالہ پیسا كرتی تھیں اور ہم آج ہماری امی ہوئیں یا ہماری بہن ہوئیں وہ مكسی میں پیسا كرتی ہے اور بھی اسی طریقے كی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے كہ كمپیوٹر آ گیا پہلے چلا كرتے تھے لوگوں كو اگر ہمیں كہیں میسیج بھیجنا ہے تو وہ ہمیں پہلے پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا لیكن آج دو سیكنڈ میں ہم اپنے موبائل سے كر سكتے ہیں كمپیوٹر سے كر سكتے ہیں لیپ ٹاپ سے كر سكتے ہیں اسی طریقے كی بہت ساری چیزیں تو یہ جو ٹیكنالوجی كا ایجاد ہوا ہے یہ بہت زیادہ انسانیت كے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طریقے سے بسس چل گئیں پہلے لوگ گھڑ گھوڑوں پر یا اسی طریقے سے بلک کارٹس پر جایا كرتے تھے اور اسی طریقے سے اسی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں الكٹرسٹی آج جنریٹ ہوگئی ہے پہلے لوگ اپنے گھر پر دیے جلاتے تھے اب ہر گھر كے اندر جو ہے وہ لائٹ پہنچ چكی ہے ہندوستان كے اندر تو اور اسی طریقے كی بہت ساری چیزیں اگر میں آپ كو بتاؤں تو ٹیكنالوجی كے اوپر میری بات ختم نہیں ہوگی اتنی ٹیكنالوجی ہے ایون میں آپ كو جس چیز كے ذریعہ بتا رہا ہوں یہ بھی ایک ٹیكنالوجی كے ذریعے ہی بتا رہا ہوں اپنے موبائل فون سے آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں